हँ की कॉलेजमे बहुत अच्छा यहाँ पे यहाँ यहाँ पे सबचीज बहुत अच्छा होवे छै पूजा हर फेस्टिवल जे छै दुर्गापूजा दुर्गापूजामे सब

बहुत अच्छा होवे छै यहाँके खानपान हँ सबचीज सही होवे छै सब इंसानके कैसे इज्जत करल जाय छै सबचीज यहाँ पे होवे छै अपन यहाँ हमर यहाँ हमर कटिहारमे सब चीज अच्छा होवे छै बता आओर सब तू एको अभी अभी सावनमे की खेबै बिना लहसुन पियाजके खाना खाइ छिऐ आओर मतलब हरा सब्जी उब्जी नॉनवेज नहि वेज ओकर बादमे इएह सब चीज खाएके पड़ैत छै आओर अपन फेस्टिवलके तऽ भुलाएके नहि ने चाही मतलब सावन छै तऽ सावनमे हमलोगके यहाँ नहि खाएल जाइ छै कोइ कोइ इंसान खाइ छै मगर हमलोग नहि खाइ छिऐ बहुत नियम तरीकासँ ई सब चीज होवे छै ने जाएके तऽ सोचने छिऐ देखैत छिऐ जेबही हम्म बहुत अच्छा होवे छै हमर कटिहार आर के देख हमर कटिहार आरके देखि तऽ सबचीज अच्छा लगतौ हरेक चीज हरेक चीज अच्छा लगतै यहाँ पे बहुत किछु यहाँ पे बहुत किछु सीखएके मिलतौ तोरा तू हमर यहाँ एबही ने तऽ तोहर सब चीज सही सही करैके ई हेतौ आरके एकबार देख खाना पीना हरेक चीज सबचीज हरेक चीज टाइम टाइम पे सब चीज बताउ आओर सब तू दुर्गापूजा तू ओहिसँ मतलब दुर्गापूजा आ रहल छै तऽ कोन चीज लेबही हँ तऽ अभी तऽ हमे नहि पुछै छिऐ पुछबै देखबै की होवे छै तब लेबै हम की भेल बता दुर्गापूजामे पता नहि कि दुर्गापूजामे तऽ घरमे रहबै कतऽ रहबै की पता नानीके ओतऽ रहबै अच्छा ठीक छै एबै तऽ तोहर कल्चर वहां पे कइसन छै सब चीज वहांँ पर सबचीज वहांँ पे सबचीज छै वहांँ सबचीज सही होवे छै ने हमर एकटा ओ हमर एतऽ सब चीज सही मिलतै हरेक चीज हमरा एतऽ एतऽ कोइ चीजके कमी नहि होइत छै ठीक छै तब आ रख